जोंनि गामियारि ओनसोलनि आबादारि सुबुंफोरनि जिउआव गोबां जेंना दङ बेफोर जेंनायानो जाबाय आबाद मावनायाव थि समाव दै मोनि आरो थि समाव हालेवनाय ट्रेक्ट'र मोनि

थि समाव गायनाय रुवान मोनि बेफोरबायदि अलखदाव जों गोग्लैनांगौ जायो आरो बे जेंनानि थाखायनो जोंनि जि आबाद मावनाय बे आबाद मावनाया समाव जेरैबायदि जानांगौ बिदि जाहैनो हाया जायो थारैनो जोंनि गामियारि सुबुंफोरनि जिउआव गोबां अलखदाव गोग्लैनांगौ जायो जों आबादखौ मावनानै जा मोनो बेखौ रांनि गोनांथि जानायाव फाननो थाखाय थि समाव जों गायग्रा बेफारि मोना आरो गारि लानानै बेफारिफ्राबो थि समाव बायनो फैया ओमफ्राय जोंनि जि गामियारि थासारि लामाफोरा आथिखालाव सोरांदोंब्लाबो आगोलाव गैयामोन दा जियानो जाथों फैयै फैयै आगोलनि आलखदनिफ्राय बाङायब्लाबो जों मोजाङाव फैनो हादों बेनिखायनो नै दा जोंनि गामियारि ओनसोलनि आबादारि सुबुंफोरनि जिउआव बिदिनो खायफा जेंनाफोरा खारदों नै दा गोसो गोथारै जोंनि गासैबो सुबुंफोरा गाव गावनि हाबाफारिखौ मावनानै न'खरखौ बेंगासिनो दङ दा जों आबादनि सोमोन्दै माइ आबादनि बारैबो गोबां बेसर फाथो सबाइ खाला दालि मुसुर दालि गोबांखौनो मावो नाथाय आथिखालनि जि मिथिंगायारि बारहावा बे मिथिंगायारि बारहावानिफ्राय खायफा आबादफोरा जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जाहैनो हाया बेखायनो जों बे आबादाव गोबां बायदिसिना मुलि एबा रासायनिक हासार होनानै आबादखौ मावनांगौ जायो जों नुयो दा आबादारिफ्रा गोदोनिफ्राय फैयै फैयै फैनानै आथिखालाव सोदांनो हमदों गासैबो आबादिफ्रानो हालेवनायाव ट्रेक्ट'र लाबोनायावबो ट्रेक्ट'र हानायावबो मेशिन गासैबो खामानिखौनो मेशिनजों मावनाय मावनो लादों जि आखाइजों मावनायफोरा खमानो जालांदों बेखायनो आथिखालनि जि खामानि मावनाय आंनि बायदिब्ला बे खामानि मावनायफोरखौ जों सुबुंफोरा एबा आबादारिफोरा गाव गावनो गोसो गोथारै मावनायखौ आं साबजायो होनना साबगौ होनना सानो दा जों गामिनि रायजो राजाखौबो गोबां खामानिखौनो हानायमानि गावनो गाव मावनो थाखाय जों खावलायो ओमफ्राय दा जों गोबां आबादाव असुबिजा जानानै दं आंनि जि जिउनि आबाद आंनि न'खरा आबादजोंनो सोलिगासिनो दङ आरो आबादनि सायावनो जोंनि न'खर दा बेखायनो आबादखौ गोसो गोथारै मावनानै जानायनि अनगायैबो गुबुननो फाननानै जि रां एसे मोनो बे रांजोंनो न' बां फोसाबनाय फरायसाफोरनो फरायहोनाय गथ' गथायखौ फरायनाय बिदि रां खरसा खालामो नाथाय मिलाय हैया एबा सोलिनो हाया बेखायनो नै दा जोंनि न'खरावबो अलखदा बा गोनांथिया नारसिनगासिनो दङ

आबादखौ मावनानै जोंनि गामियारि अनसोलनि सुबुंफोरा आबादनि सायावनो नोजोर होनानै गावखौनो दैदेनलांगासिनो दङ दा थेव जों थेवबो आबादखौ हानायमानि मोजांयै मावनो थाखाय जों गासैखौबो खावलायदों आरो हांख्रायदों